آرٹس میں ٹیکنالوجی بھی امپاٹینٹ ہے کیوںکہ آرٹس کو ٹیکنالوجی بہت طریقے سے یوز کر یوز مطلب آرٹس میں ٹیکنالوجی یوز ہوتی ہے جیسے کہ اگر کوئی آرٹس بناتے ہیں اور اس کی بہت زیادہ ماترا میں وہ ساری اگر ہم نے کوئی ڈرائنگ بنائی ہے یا پھر کچھ بھی ایک پیچ بھی بنایا ہے اور ہمیں کچھ چاہیے زیادہ ماترا میں تو ہم اس کو پرنٹر سے پرنٹ آؤٹ کر کے زیادہ نکلواتے ہیں اور پھر لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور اس آرٹس میں اور پھر آرٹس میں اور بھی چیز بہت امپاٹینٹ ہے جیسے کہ ٹیکنالوجی تو امپاٹینٹ ہے ہی آرٹس میں کیوںکہ اگر ہم ایڈورٹائزنگ کروانی ہو تو ہمیں ٹیکنالوجی کی ضرورت پڑتی ہے اور اس کو ٹیکنالوجی ہمیں ٹیکنالوجی میں ہم جیسے اگر کوئی ہم نے کوئی آرٹس یا پھر کریئیٹیویٹی دکھائی ہے اور وہ کلیئر نہ ہو تو ہم ٹیکنالوجی سے کوئی کمپیوٹر سے یا پھر کسی بھی چیز سے اس ورڈ کو یا پھر اس چتر کو ہم صاف کر سکتے ہیں تاکہ وہ دکھے اچھے سے کلیئر